हमारा गाँव सिसौना है गाजीपुर में तो हमें यहाँ पर जब हम हमारा स्वास्थय में गिरावट आता है तो हम जाते हैं पहले जो गाँव के डाक्टर होते हैं वो डाक्टर के मेडिकल पर जाते हैं मेडिकल में जाकर उनको मेडिकल के बाद उसमें डाक्टर भी बैठे रहते हैं तो जाँच कराते हैं जाँच कराकर उसमें दवा लेते हैं दवा लेकर मेडिकल में दवा लेते हैं में दवा लेकर बाहर निकलते हैं बाहर निकल कर आते हैं घर अगर उससे नहीं ठीक होता है तो फिर गाजीपुर में पहले जाते थे तो वहाँ एक अस्पताल था वो सरकारी अस्पताल था वो अस्पताल बहुत छोटा था उसमें भीड़ ज़्यादा लगती थी भीड़ ज़्यादा लगती थी उसमें दवा लेने में दिक्कत होता था जब हम लोग वहाँ से आते थे तो घर के पास भीड़ रहती थी लेकिन दवा भी हो जाती थी लेकिन पूरा अच्छा नहीं हो पाते थे वो सरकारी अस्पताल खुल गया है सरकारी अस्पताल खुल गया है अब आकर पी जी कालेज के बगल में सरकारी अस्पताल में दवा लेते हैं जो वहाँ पर अच्छा देता है बहुत पहले आए अखिलेश यादव का अस्पताल था हमारे सपा नेता का तो वहाँ पर अस्पताल में दवा लेकर जाते हैं और घर आते हैं दवा वहाँ पर भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है और दवा लेकर वो आते हैं दवा खाते हैं हमारे घर के और जो भी हमारे घर के बीमार होते जैसे दादी माँ ही हुईं बीमार हो गईं तो उनको दवा लेकर आते हैं तो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं तो दवा खाते खाते उसमें कई तरह के जोड़ों का दर्द हुआ घुटनों का दर्द हुआ या सर दर्द हुआ यह सब दवा हम लेकर आते हैं और खाते हैं दवा खाते समय हमको यही सब बातों पर ध्यान देना चाहिए दवा और एक उसके बगल में एक और अस्पताल है ओ वो भी हमारे मोदी जी का बनवाया तो मोदी जी का अस्पताल है उसमें भी दवा मिलती है जाँच होता है अल्ट्रासाउन्ड होता है अल्ट्रासाउन्ड में जिन हड्डी तोड़ जोड़ों का दर्द टूटा फूटा जोड़ों का दर्द अस्पताल है उसमें से दवा निकलती है दवा अवा निकालते हैं देते हैं और मेडिकल भी बना है उसमें दवा लेते हैं दवा लेकर बाहर निकलते हैं बाहर निकलकर दवा लेते हैं वही अस्पताल उसमें सुविधा भी है लेकिन जितना सुविधा इधर जितना फैसिल फैसिलटी में अच्छे ते अच्छे निगरानी होती है उसमें थोड़ा लम्बा अब वो उधर वाले अस्पताल में लम्बे घूमना पड़ता है इसलिए अस्पताल में दिक्कत होती है